हेलो हेलो जी नमस्कार नीक नीक ई स्टॉक एडवाइजर अभिनिन्द्र नाथ ठाकुर जी बाजै छी जी जी तैं फोन केनौ अहाँके जे किछु इन्वेस्ट करैके प्लान छलैए कि अखन इन्वेस्ट केनाइ उचित रहतै अगर करै छी तऽ कोन कम्पनीमे करू सएह सभ किछु अहाँसँ राय लेबऽके छलऽ जी जी जी जी जी जी जी हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हम सोचै छी जे फोनपर विशेष कि कहु एकबेर मुलाकात भऽ जाइतै तऽ बेसी नीक छलैए हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हाँ हाँ हाँ हूँ हूँ हूँ तऽ मुलाकातके समय अहाँ कहिया दऽ रहल छी से कहु हूँ हूँ

हूँ हूँ हूँ हूँ अहाँके ऑफिस मुम्बइमे ही छै अच्छा अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ ठीक ठीक